क'क्राझार जिल्लायाव गुबुन हान्थिफोर एबा जारिमिनारि जायगाफोरा गोबां दं जेरै गौरां पार्क आरो बि टि सि गेट बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट आरो गोबां बायदि बायिदि पार्क दं बे बे जायगाफोराव गासैबो हाबजोबनो मोना अबेबा अबेबा पार्काव एन्ट्रि एन्ट्रि मोना आरो अबेबा अबेबा जायगायावहाय मोनो सुबुं सुबुंफोरा सुबुंफोरा ओरैनो थाब्ला पार्कफोराव बेरायनानै फट' फट' लायो आरो गुबुनफोरा रिल्स बानायहैयो स' बे बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनानै सुबुंफोरा समखौ बारग'होनो थाङो